ॿाहिरां घुमण लाइ ईंदड़ माण्हुनि जो तइदादु कुझु ॾींहंनि खां घटिजी वियो आहे छो त हिकु त कोरोना जे सबबु ॿियो माण्हुनि जी अॼु आमदनी ॾाढो वॾो फ़र्क़ु पइजी वियो आहे आमदनी ते ख़र्च वधियल आहिनि माण्हुनि जी आमदनी ॾाढी घटि आहे सो इनजे करे बि माण्हू घुमण लाइ घटि था अचनि प्लस उन्हनि घुमण वारियुनि जॻहियुनि जो चङी तरह देख रेख न हुजण जे करे बि थोरो घणो फ़र्कु पवे थो बस इहो ई कारणु आहे त माण्हू अॻे जे भेट में हाणे घटि था अचनि ॿाहिरां घुमण जे लाइ